डोगरियां च ल'म्मियां भाखां गांदे हे कन्नै ई औंगली दिंदे हे ते बड़े ल'म्मे ते बड़े सोह्ने गाने गांदे हे ते बड़ियां ल'म्मियां भाखां गीत गांदे हे ते बड़े प्यारे लगदे होंदे हे सुनने ई दूर दूर जन्दे हे ते क'न्ने ई हत्थ लाना ते शैल ल'म्मियां भाखां गीत गाना ते बड़े प्यारे लगदे हे बड़े सोह्ने लगदे हे अज्जकल नेईं ओह् गाने रेह् हून कु'त्थें गाने ते कु'त्थें नेईं गाने